میری اردو ثقافت کا سب سے بنیادی تعلیم ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس کی عزت کہی جائے یا اس کا مرتبہ اونچا ہوتا رہتا ہے کیوں کہ آج کل کے وقت میں اگر تعلیم نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو اس کو پوچھا نہیں جائے گا اس کو الگ ہی ایک نظریے سے دیکھا جائے گا جس سے لوگ اس کو بالکل الگ کر دیتے ہیں لیکن جس جو تعلیم اگر اچھی ہوگی اس کی تو وہ الگ ہی نظروں میں آئے گا